ہمارے خیال سے بائک چلانا بہت سارے لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور نئی نئی نوجوال نسلوں کو اچھے اچھے بائک کے شوق بھی ہیں اور لوگ بائک چلاتے بھی ہیں اور بائک کی وجہ سے طویل راستہ جلدی طے ہو پاتا ہے اور اچھے بائک کا استعمال لوگ شوک سے کرتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بائک میں ہی گھومنا پسند کرتے ہیں اور بائک بہت آسانی سے لوگ چلا بھی لیتے ہیں اور سیکھ بھی لیتے ہیں اور اس کو چلانے میں اچھا بھی لگتا ہے بائک سے بائک چلانے کے بعد انسان خود کو اچھا محسوس بھی کرتے ہیں اور ہندوستان میں بائک کی بائک کی آبادی بڑھ بھی رہی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے جو لوگ خود میں جس کے پاس بائک نہیں ہے وہ بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور بائک کو چلاتے ہیں بائک چلانے سے لوگ اس طرح سے کچھ کبھی کبھی ایکسیڈینٹ بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کو بڑی بڑی پڑیشانیاں ہو جاتی ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بائک ایک طرح سے بائک بڑی گاڑیوں کے وجہ سے بائک ایک چھوٹی سی جو ہے وہ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے